म्हाका नेचर ब्युटी आर्ट्स कर काडपाक खूब आवडटा कित्याक ते नेचरान तें ब्युटिफूल मुमेंट्स आसता तें ड्रॉ करपाक आर्ट करपाक तें खूब बरें आसता तेचे जे एक्सप्रेशन्स आमी तितून ड्रॉ करता फील करता तें ड्रॉईंग काडटना आणी म्हाका तें बरे हॅप्पिनस दिसता फील जाता जेन्ना हांव तें ड्रॉ करतां आनी नेचरान अशेंय आसा की तें आमी आमकां पीस सायलेंस आसता तर सो तें फ्री मायंडान आमी तें ड्रॉ सिनेरी लायक वॉटरफॉल तें किदें पयता आनी तें तशें ड्रॉ करपाक ट्राय करता सो म्हाका तें ड्रॉईंग काडपाक खूब आवडटा नेचर नेचरान खूब कितें कितें आसता बर्ड्स ट्री मागीर ते एग्रीकल्चर बी तें सगळे पोवून तें ड्रॉ करपाचें तें एक मजा आसता बरें दिसता करपाक आनी माउंटन्स एंड ऑल तें ड्रॉ तें पोवपाक तें हील ड्रॉईंग म्हणजे तें एक म्हाजे एक मॅमरी आसा स्कूल टायमाची ती आं हांव केन्नाय पयले तें ड्रॉइंग तें सिनेरी ती आमी ल्हान आसतना चडशी अशी स्कुलान सिनेरीज बी काडटाली ड्रॉइंग काडटना तें माउंटन्स ट्री बर्डस एंड ओल तें तें सगळे स्केछ स्कॅच आमी एकादी वस्तू नाल्या किदें अशें दिसलें आमी तें स्कॅच काडटा स्कॅच काडून मागीर तें स्कॅचान डिफरंट टायप्स आसता डिफरंट डिफरंट वर्क करपाक लागता तितून ड्रॉइंग एक कला आसा ती इजिली कोणाक येना तेका स्ट्रगल करपाक जाय तें तें तें तें सगळे